بچپن کی تو بہت ساری باتیں ہیں جو خاص اور دل میں دل میں رہنے والا باتیں ہم سو میں خاص سو میں بہتر بات میرے لیے یہ تھی رمضان میں ہم لوگ انتظار بہت زیادہ کرتے تھے بچپن میں ابھی بھی کرتے ہیں ویسے ایسا نہیں ہے کہ مگر اس وقت اور آج کے وقت میں بہت فرق ہوتا ہے پچپن میں ہم لوگ پورا پیسے جمع کرنا دوست لوگ پورے ہیں میرے بھائی بہن ہیں جیسے کہ کزن بردر وغیرہ پھپھو کا لڑکی خالہ کا لڑکی پھپھو اور ماما کا لڑکی سب مل کے ہم لوک ففٹین ٹو ٹونٹی ممبرس بیس سے پندرہ سے بیس کہ ہم لوگ دوستاں اور ہم لوگ افطاری کرتے تھے کسی کے ایک کے گھر میں ہر ہر سال میں کسی کے گھر میں افطاری ہوتی تھی تو ایک ایسا وقت آیا وہ یاد ہے ہمارے کو وہ بہت پیارا بنا تھا کہ اللہ کی مدد پہنچی تھی میرے کو کہ میں سوتی تو اٹھانا پتہ نہیں کیا ہے

فروٹ کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے تو میں نے پانچ روپئے لیا دکان پہ گیا امام بھائی بول کے ہمارے گھر کے پاس دکان والے ہیں بچپن کی باتیں ہیں وہ لاٹری لیا پانچ کی تو پچاس روپئے اٹھائے تو پچاس کی لاٹری لیا پھر پچاس کی لاٹری میں میرے کو اس ٹائم پہ پانچ سو روپئے اٹھے اور بچپن میں پانچ سو روپئے کی اہمیت میں ایسے دعوت کے دو دعوت کے فوٹ لا سکتا ہوں بس میں اتنا پیسہ تھا تو پانچ سو روپئے لیا لے کے فروٹ لے کے آئے تھے مسجد میں ادھر ادھر دیا جیسا کہ وہ پل میں اب بھول نہیں سکتا ہوں وقت کہ اتنا انجوائمنٹ والا پل تھا وہ بچپن کی کچھ ایسی یادیں ہیں جس میں سے بہترین میری یہ یاد یاد ہے کہ میرے دوست وغیرہ سب ساتھ میں تھے الحمد للّہ